आलासिफोर जिखिनि बरायनाय बेयो जाहैबाय मोनसे नोङो जाथि खुरमा

बा नोङो न'नि जाथि खुरमा बा नोङो गुबुन सुबुं जेखि जाया नोङो सुबुं माहारि जानो सुबुंनि न'आव बयबो हाबगोन बयबो सुबुं माहारिया हाबगोन बेखौ नोङो गासैखौबो मोजाङै बरायनांगोन बरायखानांगोन आरो सोरबा सुबुं फैयोबा नोंनि न'आव सोरबा सुबुं फैयोबा बेखौ मोजाङै नोङो मा सोंफैदों बा मा रायज्लायफैदों जेन'बा बेखौ नोङो मोजाङै खालामनांगोन आरो नों जेब्ला नोंनि लोगो बा न'नि सुबुं फैयोबा बा दसे समनि थाखाय फैयोबा नोङो बेवहाय जोङो न'फोराव साहा लोंनाय मा लोंनाय बा माबा माबि लोंनायफोरजों जोङो जोंनि माबायाव जोङो मोनसे कालसार बायदि लानानै जोङो बेजों बरायो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया जेब्ला गोबाव सम बा सानसे साननैनि थाखाय जुदि सोरबाफोर न'नि सुबुंफ्रा बा सोरबा लोगोफ्रा आलासि जानो फैयोब्ला बेफोरखौ जोङो जानाय लोंनायजों बेबायदि जोंनियाव जों बरायनानै लायो आरोखि आरो जोङो बिसोरनो जोंनि बेस्ट अब बेस्ट बयनिख्रुय साबसिन ओंख्रिफोर बा जोङो बेदर फोर जों बेखौ जाहोनो जों नाजायो आरो जोङो आलासिफोर फैयोब्ला जों जोंनि न'आव आलासिफोर फैयोबा होननानै जोङो जोंनि गाव गावबा गावनि ट्रेदिसनेल ओंख्रि जेरिखम जोङो सबायजों दावजों बा अनला अनलाजों दावजों बेफोरबायदि जोङो अनेखथा ओंख्रि जाहोनानै जों आलासिखौ बरायो आरो जोङो संनानै जाहोनो मोजां मोनो